یوں تو ڈرائنگ آرٹس تصویر کشی میرا دلچسپ موضوع کبھی نہیں رہا لیکن اسکولی ضرورتوں کے تحت واجب تعلق ضرور رہا اِس دوران کاغذ پر سیاہی پھینکتے ہوئے جو چند ایک تجربے کیے اُن میں ہندوستان کا نقشہ بنانے کی ناکام کوشش کا تذکرہ یہاں معلوم ہوتا ہے جس کے تحت نقشہ تو ہندوستان کا تیار کرنا تھا لیکن اپنی کم صلاحیت کی وجہ سے یہ کوشش غلط سمت میں منتقل ہو گئی اور اِس طرح جنوبی ایشیاء کا ایک نقشہ تیار ہو گیا اِس وقت اُس کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد میں یہ ضرور لگا کہ اگر مصوری یا تصویر کشی اور ڈرائنگ کو اپنا شوق بناتا تو میں اِس ضمن میں کچھ خاص کر سکتا تھا میرے والدین اور احباب آج بھی میری یہ تصویر دیکھ کر یہی رائے قائم کرتے ہیں